हैलो अंजी बोल्लो अंजी अंजी बोल्लो अंजी कोई गल्ल निं होई जंदा ऐ अच्छा अच्छा बड़ी फेस्लिटियां न साढ़ी होलसेल च अंजी अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं ते कोई गल्ल निं अच्छा ठीक अच्छा एह्के रूम गै करना अलग अलग नेईं किट्ठे अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा नेईं नेईं साढ़े होटल च बड़े बड़े शेफ न ऐसी कोई गल्ल निं ऐ कन्नै शैल खाना बनांदे ऐसी कोई गल्ल निं ऐ कैलूं औने थुआढ़े गेस्ट केह्ड़ी डेट ऐ अच्छा ठीक ऐ भी कोई गल्ल निं आं जी आं जी होई जाह्ग ठीक ठीक